हमरा सभकेँ उपनयनमे धोती पहिरल जाइ छै पहिने बरुआ सभके पहिराबय छै तकर बाद भीख दय कालमे ओ धोती पहिरय छै वयह भीख देल जाइ छै भीख देल भए जाइ छै तकर बाद पीताम्बरी पहिरलक पीतांबरी पहिरलाके बाद माला पहिरलक अथीसभ छातासभ रहल पाग पहिरलक पाग पहिरलाक बाद चुमाओन तुमाओन होइ छै हमसभ बिआह दानमे शादीमे साड़ी पहिरलहुँ लड़कीसभ शेरवानी फलना चिलना इएहसभ शेरवानी पहिरलक शेरवानी पहिरलाक बाद सूट पहिरलक सरारासभ पहिरलक पुरुषसभ धोती पहिरलक कुर्ता पहिरलक पयजामासभ पहिरलक मियाँसभ जे छै से पैजामा कुर्ता लुंगी इएहसभ पहिरय छै तै दुआरेसँ जे छै से हमरा सभकऽ इएह कल्चर लड़कीसभ जे छै से सूटसभ पहिरलक सरारासभ सूट सलवार जेवर जात हमसभ जेवर जात पहिरलहुँ झुमका सितफूल नथिआ हार पायल इएहसभ जे छै से पहिरलहुँ एहिके सिवा हमरा नहिए बुझल